ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک بہت گھنی آبادی والی جمہوریت ہے یہاں پر کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ مذہب کو ماننے والے رہتے ہیں الگ الگ زبانیں بولتے ہیں جس کا اثر یہاں کی سیاست پہ بھی پڑتا ہے ہندوستان کی سیاست یہاں کے رہنے والوں کے لوگوں کے حساب سے ہوتی ہے کیوں کہ یہاں پر ہر مذہب کے اور ہر مطلب کے لوگ رہتے ہیں جس کا سیاست کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے جیسے کہ پارٹیاں بنتی ہیں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی عام آدمی پارٹی کانگریس وغیرہ وغیرہ ان سب کی اپنی خیالات ہوتے ہیں جن پر یہ لوگ کام کرتے ہیں جن پہ یہ سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں اور اس جمہوریت میں جو ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر الیکشن میں ووٹنگ مشینز کا یوز ہوتا ہے جو کہ ہیک کیا جا سکتا ہے جس سے چناؤ میں گڑبڑ کیا جا سکتا ہے اور جو پسند آنے والی چیز ہے کہ ہندوستان ایک جمہوریت اور سب کو انفرادی طور پہ بولنے کا موقع ملتا ہے اپنے خیالات سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے اور میرے پسندیدہ لیڈر راہل گاندھی اور اروند کیجریوال ہے یہ جیسے ہی اگر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ان کی طرح بننے کے لیے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں